गुजरात में मानव अधिकारनि जी रक्षा जे लाइ जेको आहे उहो चङा प्रयास कया विया आहिनि इने में जीअं हिकु सौ अठ एम्बुलेंस जो बंदोबस्तु आहे त किथे बि एक्सीडेंट वग़ैरह थी वञे या किथे कंहिं माईअ खे प्रसूती जे लाइ जल्दी सां पहुचणो आहे त ही उन में ऐं जल्दी सां पहुची करे मदद कनि था पिया ऐं महिला सुरक्षा जे जेके आहिनि उन में भई महिलाउनि जे मथां को केर बि घर जे अंदरि ज़ुल्म न करे उन्हनि लाइ बि हुननि व्यवस्था कयी आहे त पुलिस खे ॼाण सियाण ॾियण सां फ़टाफ़टि उने ते कार्यवाही कयी वेंदी आहे अहिड़े नमूने सां ग्राहक खे किथे तकलीफ़ पहुचे थी त ग्राहक ऐं सेवा केंद्र ॾिनो वियो आहे जिते वञी करे हू कंप्लेन करे करे ऐं पंहिंजे हक़ जी रक्षा करे सघे थो पियो भ्रष्टाचार में कमी आणण लाइ घणई कम ऑनलाइन कया विया आहिनि सम्झे उन लाइ जेके चइजे त भई वरिष्ट नागरिकनि खे जीअं हर साल पंहिंजे पेंशन जे लाइ सर्टीफ़िकेट ॾियणो पवंदो आहे त उहो हाणे ईज़ीली ऑनलाइन थी थो वञे पियो त इन सां उनखे धक्का बचनि था पिया ॿिया बि घणई कम जेके ऑनलाइन थी विया आहिनि उनसां वाकई में माण्हुनि खे ॾाढो फ़ाइदो थिए थो पियो पेंशन जेकी आहे टाइम टू टाइम घर अचे वञे थी पयी उन में कॾहिं बि जेको आहे धिक्का खाइणा नथा पवन पिया त मानव अधिकारनि जे लाइ माने रक्षण जे लाइ ऐं राजनीतिक व्यवस्था चङी सुठी आहे पर इहे अहिड़ी ॻाल्हियूं आहिनि जिन में जेतिरो बि कम कर उनखां वधीक ई ज़रूरत सदाईं रहंदी आहे त गुजरात सरकार अञा उन में सुठे नमूने सां कदम खणी करे उनखे अॻियां वधाए सघे थी